हाँ मैं स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में जानती हूँ और मैं उसका शिकार हुई हूँ जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मेरे शरीर में मशीन डली थी तो मशीन जब डॉक्टरों ने बोला उसी जगह से मशीन लाई गई थी और उन पे वह डॉक्टरों का कमीशन बँटा हुआ होता है वो दुकानों पे से जब हम मेडिसन खरीदते हैं मेडिकल पे जाते हैं तो जो हम दवाई गोली लेते हैं वो उचित रेट पे नहीं मिलती उसमें भी डॉक्टरों का कमीशन बंधा हुआ होता है मेडिकलों पे भी